ہم اپنے کرداروں کو ایک خوشحال گھرانے کا ایک مہدب چشم و چراغ کے طور پر تیار کرتے ہیں جو کہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں بڑوں کا احترام کرتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں اور سماج میں ہو رہی برائیوں کو دور کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خاصیت پنج وقتہ نمازی ہونا ہے ہاں ہم اپنے معاشرے میں ہو رہی برائیوں کو دور کرنے کے لیے حقیقت بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے اور اس میں ہمارا مقصد سماج کو بدنام کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے